ہلو ہاں کون اچھا تو آپ اُس کی مدر بات کر رہی ہیں کیسے کیسی چُھٹی

ٹور پر جانا ہے تو ابھی تو یہ نہیں ہو پائے گا کیوں کہ اگلے ہفتے سے تو اگزام شروع ہیں اور ابھی اُس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اگزام کی ٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے

ہاں تو پہلے آپ کو ہم سے بات کرنی چاہیے تھی اُس بعد آپ کو نا ٹکٹ کٹوانا چاہیے تھا ایسے تو ہو نہیں پائے گا کیوں کہ ابھی ایک کو چُھٹی دیں گے تو پھر اور لوگ آئیں گے

ہاں تو آپ لیٹ نہیں کر سکتی ہیں تھوڑا اپنے بچے کے لیے اب اگزام ہے ڈسٹرب ہو جائے گا پھر اُس کا دھیان نہیں لگے گا اگزام میں کی تیاری میں تو گھر پہ کوئی اور نہیں ہے اُس کو چھوڑ دیجیے کسی کے پاس تو اِس کا ایک سلیوشن ہے کہ آپ مطلب جا سکتی ہیں اپلیکیشن لِکھ دیجیے گا اور اگزام جو ہے وہ اُس کے آنے کے بعد ہم لوگ لے لیں گے اُس کا اگزام لیکن لیکن پیٹرن بہت ٹف رہے گا یہ رول ہے ہم لوگ کے کالج کا اسکول کا کہ اگر بعد میں اگزام ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اُسی پیپر پہ پھر دوسرے کا بھی اگزام لے لیا جائے ٹھیک ہے تب جب آپ کو کوئی وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اپلیکیشن لِکھ کے سینڈ کر دیجیے گا اور سُنیے کلاس کون سا ہے ٹینتھ کلاس میں فرحان

اچھا اچھا چلیے ہم اُن کی کلاس ٹیچر سے بات کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے بائے